आं हॅलो पुजा कशें आसा तूं बरें आसा न्ही आनी तुजे बाय कशें आसा बरें आसा मुगो तुवें तुजें भायचें रेजिस्ट्रेशन केलें आं तें प्रोसेसांत आसा बरें तर खंय पावला तें पळयता हांव तें ऑफिसान फोन करून पळयता आनी मागीर तुका अपडेट करता आं आं हलो हे रेजिस्ट्रेशन बर्थ रॅजिस्ट्रेशन ऑफिसांतल्यान उलयता आं म्हजे फ्रेंडाचे तें आतां न्यूज शिफ्ट जाला आनी आतांचे बायेचे ताणें बद रेजिस्टर केला ताचें बाईचें नांव म्युरल आनी ताणें ताचें बर्थ रेजिस्ट्रेशन केलां तें खंय पावलां तें बेगीनूच पळयता आनी म्हाका अपडेट दी ओके हॅलो पुजा हांवें तें बर्थ रेजिस्ट्रेशन ऑफिसान कॉल केल्लो आनी तांणी सांगला तुजे तें बर्थ रेजिस्ट्रे बर्थ रेजिस्ट्रेशन कंप्लीट जाला म्हणून आनी बेगीनूच तुका ताचो फिडबॅक मेळटलो